जोङो सावगारि खेबनो थाखाय बिदिनो मोजां मोजां नागिरनाय जायो जेरै बिबारबारि नुयोब्ला जोङो सावगारि खेबो बिदिनो मोजां मोजां नुनो थाखाय हाजोफोर हाजो एबा समायना साावगारि जेरै दै बोहैनायफोराव जोङो सावगारि खेबखाङो बिब्दिनो मोजां मोजां रिल्स बानायो दंफां सारि सारि नुयोब्ला जोङो मोजां सावगारि खेबो बिब्दिनो समायना रमायना न' नुयोबाथाय बेवहाय सावगारि खेबखाङो सावगारिया मोजां जानो थाखाय आरो बिनि अनगायैबो जेरै थावन सहराव थाङोब्ला मोजां मोजां सिनारि जेरै न' बां गारि मटर नुयोब्ला बेयावहाय जोङो सावगारि खेबखाङो आरो बिब्दिनो समायना रमायना मिथिंगानि सोमखोर गोथां गाब बेफोरावबो जोङो सावगारि खेबो बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जोङो अनेक गाबनि बिबार बारिफोराव जों सावगारि खेबखाङो सावगारि खेबो आरो बिब्दिनो मोजां मोजां जायगा बेरायनो थाङोब्ला जोङो मोजां जानायनि मोजां नुनो थाखाय मोजां ड्रेस गाननानै बायदिसिना मोजां मोजां ड्रेस गाननानै मिथिंगानि समायना रमायनायाव जों सावगारि खेबखाङो आरो बिब्दिनो रिल्स बानायो बिनि अनगायैबो जोङो दैमा दैसायाव जों हाबनानै दैमा दैसानि समायना रमायना बोहैलांनाय दै जिरि जिरियावबो जों सावगारि खेबखांनाय जायो आरो दानि मुगायाव गोबां मिथिंगानि अनगायैबो जों गावनो बानायनाय समायना रमायना सावगारि बेफोरावबो जोङो सावगारि खेबखांनाय जायो मोजां जानो थाखाय बिनि आरो जोङो बिबारनि अनेक बिबारनि महरखौ नुनानै जोङो सावगारि खेबखाङो बिब्दिनो जोङो जेरावहाय बबावबाफोर बेरायनो थाङोब्ला मोजां मोजां जायगाखौ नुयोब्ला जोङो बिब्दिनो सावगारि खेबनाय जायो जोङो